जम्मू अंजी आं हैन बड़े सारे कलर न तुस व्हाट्सएप उप्पर जेह्के कलर चाहिदे होगे सैंड करी ओड़ेओ व्हाट्सएप उप्पर इन्ने क्लीयर निं औने न ते तुस इक्क कम्म करेओ तुस अपनी हसबैंड अपने मरहाजै गी लेइयै आयो अपने कन्नै ते दिक्खी लैयो पैह्लें अं दस्स ज्हार तक्क बीह् ज्हार तक्क हैन ते कंपनी दे न तुस कल्ल आह्नियै दिक्खी लैयो तुस कल्ल नौ बजे तक्क हट्टी खोल्ली ओड़नी सबेरै आं आं कोई चक्कर निं दस्स बजे तक्कर आई जायो शैल क्वालिटी आह्ले न तुस दिक्खी लैयो आपूं आह्नियै चलो कोई चक्कर निं